जातिबाद बहुत होइ छै हमराके गाँवमे खूब होइ छै एक दूसरेके कोइ देखय लए नहि चाहै छथिन समझलियै आओर सब हिन्दू मुस्लिम यादब बहुत जातिबाद सब होइ छै बहुत होइ छै आओर इसबमे नेता लोकसबके बहुत फायदा हो जाइ छै बहुत फायदा हो जाइ एक दूसरेके खूब लड़ा दै छै अपने भोटके समयमे सबके बहुत फायदा होइ छै आर सब की सब कहै छै गाममे कुछ साधन नहि छै हमलोग बाहर खूब जाइ छियै कमाइ छियै बिहारमे कोइ साधन नहि छै आर सब हमरो दोस्त आर सब गरीब परिवार से छै मजदूरी इसब करै छै सब कोइ बाहर रहै छै आओर सब बिहारमे कोइ साधनमे कोइ फैक्ट्री छै नहि किछु छै तऽ सब जना बिहार से सब बाहर जाइ छै कमाय लए आओर सब कमाइ छै परिवार चलाबै छै तहन आओर परिवार चलाबै हइ आओर सब जेना देखियौ अमीर लोक सब छै जे पैसा मारै छै गलत काम करबाबै छै आओर सब हमलोग की करिए गरीब छियै बाहरके प्रदेश कमाइ छियै आओर सब करबाबै छै हमराके अच्छा नहि लागै छै मजबूरमे सब घर परिवार चलाबै खातिर ईसब करयके पड़ै हइ बिहारमे किछु होइतै तब ने हमलोग बाहर प्रदेश नै जेबय कमाइ लऽ यहाँ कमेबै खेबय सुख से रहबै